बचपनके यात्राके बारेमे बात करी तऽ हम बचपनमे अहाँके ज्यादा यात्रा तऽ नहि केने छी लेकिन जे यात्रा केने छी ओहिके बारेमे अहाँसबके हम आइ बतावल जा रहल छी तऽ बात करी तऽ बचपनमे हम अहाँके बैलगाड़ीपर सेहो यात्रा केने छी तऽ हमरा बैलगाड़ीपर जाइमे बहुत नीक लागै छलै बशर्ते बैलगाड़ी कनी बहुत ज्यादा धीरे चलै छै लेकिन हम जे आनन्दके बात करी तऽ हमरा बहुत बैलगाड़ीपर जाइमे बहुत आनन्द आबै छलै बैलगाड़ीके अलावा हम छोटी रेलसँ सेहो यात्रा केने छी जे हम मनीगाछीसँ झंझारपुर जाइ छलहुँ जाहिमे हम खिड़कीके पासमे बैठिकऽ बाध बनक नजारा से देखै छलहुँ आओर आनन्द उठाबै छलहुँ आओर ओहि समयमे हमरा गाँवमे पक्की रोड नहि छलै तऽ कच्ची रोड छलै तऽ कच्ची रोडपर सेहो हमसब साइकिलसँ अपन यात्रा करै छलहुँ ज्यादा दूर नहि किछुए दूरके यात्रा करै छलहुँ एक गाँवसँ दोसर गाँव जाइ छलहुँ आओर आनन्द उठाबैत जाइ छलहुँ